हाँ भैया

हमारा है ठीक है ठीक है भाई जिम के लिए बता देंगे आप पता है आप क्या क्या लग रहा है प्रोटीन वगैरह लेंगे देखो भाई अलग अलग क्वालिटी के प्रोटीन हैं अलग अलग रेट में भाई प्रोटीन का आएगा आपका चार हज़ार रुपए का एक महीने का पैकेट ओन ओन कम्पनी का आएगा भाई तीन हज़ार रुपये का आएगा एक महीने का पैकेज और एफ़बी कम्पनी का आएगा भाई आपका सुनिए अट्ठाइस सौ रुपये का आएगा डाइट में वही आपको वही लेग लेना पड़ेगा सुबह शाम हैं और चने लेना पड़ेगा आपको नाश्ते में सुबह और रात को खाने से पहले और भाई आपको पीनट बटर भी लेना पड़ेगा आपको हमारे घर से जिम से ट्रेनिंग के ऊपर हम देंगे ट्रेनिंग का कोई मसला नहीं है आपको पंद्रह दिन में आपको रिज़ल्ट दिखने लगेंगे ठीक है पर्सनल ट्रेनिंग देंगे उसके भी अलग चार्ज लगेगा आपका ठीक पर्सनल ट्रेनिंग के आपके चार हज़ार रुपए महीने के लगेंगे